जोंनि ओनसोलाव थानाय मुंदांखा बाजार होननानै बुङोब्ला दतमा बेयावहाय जोङो गासैबो मुवाफोरखौहाय मोननो थाङो जेरैहाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जि जोम आरो न'खराव नांनाय गासैबो आइजें आइलाखौनो जोङो बे बाजारनिफ्राय जोङो मोननो हायो दा बे बाजाराहाय बुधबार दिनखालि बुधबार बाजार होननानै बुङो बे दिनखालि बाजाराहाय माने गिदिद जायो आरो बेयावहाय गुबुन गुबुन गामिनि गामिनि आबादारिफ्रा गावसोरनि गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ फानफैयो आरो बिदिनो गोबां फायखारिफ्राबो बेयावहाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ फानो जेरै जेखाइ खबाय बेखौ जोङो ओरैनो सामफ्रामबोनि बाजारावहाय मोननो थाङा खिन्थु बे दिनावहाय जोङो गासैखौबो मोननो हागोन आरो जेरै जेखाइ खबाय धारा आरो बिदिनो हानिफ्राय बानायनाय दोस्राव बेफोरखौ जोङो बुधबार बाजारावहाय मोननो हागोन आरो मोननो थाङै माखासे मैगं सामफ्रामबोनि बाजारावहाय जोङो मोननो थाङै माखासे मैगंफोर दङ बेफोरखौ जोङो बुधबार बाजारावहाय गामिनिफ्रायनो लाबोनाय न'नि हासारजों बानायनाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो बे मुवाफोरनि आरो बेसेनाबो एसेबां नङा सादारन सुबुंफोरा बायनो हानायबायदि दा बे हिसाबै आरो न'आवहाय बानायनाय हिसाबै माखासे गानग्रा जोमग्रा जि दख'ना बे बे न'आव दानाय जि दखनाफोरखौबो बे दिन बे दिनावहाय गोबां दख'ना दागिरिफोरा फानफैयो दा बेफोरनि कुवालिटिखौ जों नायनो थाङोब्ला मोजाङानो लास्टिं जायो आरो